चिरां जिल्लायाव समाज दावबायनाय आरो जौगानाया सोलोंथाइ देहा फाहामसालिफोरनि थाखाय सोलोंथाइफोरनि गेजेरजों जोंनि ओनसोला जौगाखांबाय जोंनि ओनसोलाव सुबुंफोरखौ हेफाजाब होग्रा सोरकारि हेफा हाबाफारि फोरा जाबाय आयुष्मान जेरै लोमजानायफोराव फाहामनायनि थाखाय रांनि मदद मोन्दों आयुष्मान कार्डजों